हाँ मैंने काफ़ी पर्यटकों से बात की अभी कुछ टाइम पहले ही जबलपुर में मैं काफ़ी पर्यटकों से मिली जो कि जबलपुर में आए हुए थे भेड़ाघाट में मैं उनसे मिली थी भेड़ाघाट घूमने के लिए आए हुए थे वो उनसे बातचीत के दौरान ये पता लगा कि ये जो भेड़ाघाट है जबलपुर में एक जगह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है पर्यटकों के बीच में उनसे बातचीत के दौरान पता लगा कि काफ़ी जगह इस जगह के बारे में उल्लेख किया गया है कई सारी ऐसी फिल्में हैं मूवीज है जिनमें इस जगह के बारे में उल्लेख किया गया है काफ़ी सारी मूवी में इसकी जो एक झलक झलक है वो दिखाई गई है यहाँ पे मार्बलस के लिए ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पर मार्बलस की कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं मूर्तियां बहुत खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियां बनाई जाती हैं उनसे ये जगह इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है मार्बलस दूसरे दूसरे देशों के लिए यहाँ पे माँ नर्मदा का भी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पे नर्मदा माँ स्वयं विराजमान होती हैं ऐसा लोगों का मानना है काफ़ी लोग इस पानी में जो जल है वो वहाँ से बह रहा है उसको माँ नर्मदा उसमें स्नान करना ज़्यादा लोग करते हैं क्योंकि ऐसा लगता है उनको कि उसमें स्नान करने से जैसे कि उनको माँ नर्मदा के दर्शन हो गया तो उनसे बातचीत के दौरान काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर काफ़ी अच्छा लगा कि अपना जो शहर वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है इन पर्यटकों के बीच में